मिगी अपने भापै दे जेह्ड़े व्यंजन ऐ उस्सी पकानै गी मेरी ओह्दे रुची ऐ

क्योंकि पैह्लें मम्मी होरें सिखाया निक्के होंदे रुट्टी बनाना केह् कुड़ियां आस्तै रुट्टी बनाना जरूरी ऐ क्योंकि उस्सी अग्गें जाइयै अपना घर संभालना होंदा ऐ ते बल्लें बल्लें इस कम्म च मेरी रुचि होई ते में एह् कम्म पसंद औन लग्गा में घर अलग अलग जेह्ड़े न व्यंजन पकांदी गेई होर उस्सी बनाने दा अलग अलग तरीका खोजेआ कि ओह्दे कन्नै एह्दा सोआद बी बधेआ ते ओह् जेह्ड़े साढ़े घर औंदे हे उं'नें बी पसंद कीता ते साढ़े व्यापक व्यंजन मिगी तां पसंद ऐ क्योंकि एह्दे च बड़े सानूं विकल्प लब्भदे चाहे ओह् मासाहारी आह्ले होऐ चाहे ओह् शाकाहारी आह्ले होऐ ते अगर अस दुएं बाह्रलें देशें आह्ले बल्ल दिक्खचै ते उत्थै जिन्ने बी व्यंजन न ओह्दे च जादै विकल्प विकल्प जेह्ड़े ऐ ओह् ऐनी ऐ उत्थै दे लोग जेह्ड़े ऐ ओह् जैदातर मासाहारी ऐ ते शाकाहारी लोग जेल्लै बाह्र जंदे ते उं'दे ताहीं केह् होंदा स्यापा पेई जंदा उ'नें गी मते विकल्प जेह्ड़े खानै गी नेईं लब्भदे ते ओह् खानै ताहीं भटकदे रौंह्दे लेकिन साढ़े जेह्ड़ी भारती जेह्ड़े व्यंजन ऐ उं'दी खासियत एह् ऐ कि बड़े सारे सानूं एह् शाकाहारी आह्ले विकल्प लब्भी जंदे होर साढ़ा देश जेह्ड़ा ऐ ओह् भिन्न भिन्न साढ़े जेह्ड़े राज्य कन्नै बने दे न होर हर इक्क राज्य दी ओह् जेह्ड़ा ऐ अपना इक्क व्यंजन ऐ ओह्दी अलग खासियत ऐ जि'यां अगर अस कलकत्ता चली जाचै ते उत्थै दे जेह्ड़े मिट्ठे व्यंजन ऐं ओह् बड़े ही जैदा बैस्ट पसंद कीते जंदे बाह्रलें देश च बी बड़ा

जेल्लै अस गुजरात च चली जाचै ते उत्थै दे उत्थै दे जेह्ड़े खाखरा जां उत्थै दी जलेबी ऐ ओह्बी पूरे भारत देश च बड़ी पसंद कीती जंदी ऐ ते इ'यां गै ते साढ़े अगर जम्मू कश्मीर दी गल्ल करचै ते इद्धर दे राजमाह् बड़े लोकें जेह्ड़े ऐ ओह् बड़े गै जैदा अच्छे ऐं ओह् बड़े गै जैदा पसंद कीते जंदे ऐते इं'या गै साढ़े अलग अलग राज्य दे अलग अलग व्यंजन न होर इ'यै साढ़े देश दी खासियत ऐ होर साढ़े जेह्ड़े व्यंजन ऐ एह् ऐसा निं ऐ कि सोआद च गै बड़े शैल न एह् साढ़ी सेह्त ताहीं बी बड़े शैल न क्योंकि अगर अस दिक्खचै ते साढ़े जेह्ड़े भारती व्यंजन च बड़े सारे मसाले जेह्ड़े ऐ ओह् अस इस्तेमाल करने होन्ने जि'यां कि जि'यां सारें कोला शैल जेह्ड़ी ऐ जेह्दे च साढ़े सेहत ताहीं बी बड़ी शैल ओह् ऐ हल्दी अस लोग अपनी रुट्टी च हल्दी पाने होन्ने जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े बाह्रले पदार्थ साढ़े अंदर आई जंदे उ'नें गी मारनै च सहायता करदी ओह् सानूं बड़ी सारी बमारियें कोला बचांदी साढ़ै खून बी साफ करदी ऐ ते जि'नें गी अगर दाने दी समस्या ऐ ओह्दे च बी अगर अस हल्दी दुद्धै च पाइयै पीचै ते सानूं ओह्दे च बी कमी महसूस दिक्खनै गी मिलदी

होर साढ़े व्यंजन च केह् होंदा कि बड़ी सारी सब्ज़ियां ऐ ना जेह्की पौष्टिक होंदियां जेह्दे च प्रोटिन दी मात्रा जेह्ड़ी होंदी ऐ जादा होंदी ओह् इस्तेमाल कीती जंदियां ऐ जि'यां साढ़ी बीन्स होइयां जि'यां साढ़ी दालां होई गेइयां एह् बड़ी गै पौष्टिक होंदियां एह् सानूं बड़ी गै बड़ी शक्ति प्रदान करदियां ते एह्बी साढ़ी जेह्ड़ी देश दी जेह्ड़ी खासियत ऐ दूआ इक्क इत्थै दे जेह्ड़े मिट्ठे व्यंजन ऐ ओह्बी बड़े पसंद कीते जंदे न

ते जिसले बाह्रले देश दे लोग जेह्ड़े साढ़े इत्थै आंदे ते ओह् इ'नें गी बड़े गै खुश होइयै खंदे होर साढ़े इत्थै जि'यां कि बाह्र अस दिक्खचै तेइक्कै ब्रेड खानै गी मिलदा होर साढ़े जेह्ड़े देश नै केह् कीते दा इस्सी ब्रेड गी रुट्टी बी बनाई ओड़ेआ इस्सी ब्रेड़ गी परांठा बी बनाई ओड़ेआ इक्क विकल्प देई ओड़ेआ कि इक्क चीजै गी अस किन्ने तरीकै दा बनाइयै खाई सकने आं होर साढ़ा जेह्ड़ा देश ऐ इ'यां बी बड़ा मश्हूर ऐ साढ़े देश दी केह् नीति ऐ

अलग बनांदियां न दुएं कोला साढ़े देश दे व्यंजन गी अलग बनांदियां क्योंकि साढ़े जेह्के लोग ऐ ओह् दिल खुश होइयै जेह्ड़े ऐ रुट्टी खलांदे कुसै गी रुट्टी पकाना होर उस्सी रुट्टी च उस्सी रुट्टी गी प्यार च पकानै च फर्क होंदा ते ताहियें मिगी जेह्ड़े भारती व्यंजन ऐ ओह् पसंद ऐ क्योंकि एह्दे च बड़े सारे विकल्प ऐ